नोंस्रा माइ गाय गायबाय नामा ए

ए ए ए खारायबाय ए ए ए जोंहाबो गैया जोंहाबो गैया दाख्लै एसे फोनो मोन्दों ओमफ्राय दैआनो थाया थाया जादों एसे रज'बाय खोथियायालाय ओमफ्राय रज'बाबो हनै माथो दावख्लाब दावख्लिबसो जादों अखायाबो मोजां गैयाना नै दा अखा हानायखाय खोथियायानो थैफिनबायसो आरो नै खोथिया हो अखाया हादोंमोन बारा थायाखै बोरिनालाय जोंना ओंखायनो मोजां जाया बे खोथियायाबो मोजां जायाखै नेथ'फिननांगोनसो हाल एवनो नागिरदों बेखौनो दैआनो बारा गैया नालाय आरो गायनायाव जानोसै उम औ आरो नै माइ गायब्ला जाथारसैलाय हाजिरानो माबानो मोनगोन ना मोनासो जि जारलासो जाबाय हाजिरायाबो औ औ औ माथो माथो साराइ टिनस' होननायसो खोनादों आङो जागोन ना जायाथाय जारलासो मोनबाय आङो हाजिरा नागिर नांगौआनो जि जारला मा खालायबावनांगौथाय देग्लायनि दिनाव माइ गायना जानो हानाय नंला खोमा अखायाबो मोजां हायानालाय औ माथो खालायनो उपाय गैयाना जोंहा बेफोरबायदिखौनो खालायनांगौ जायो दे दे होमबा औ दे दे